हमर सभक सांसद प्रदीप सिंह हमर सभके इलाकामे बहुत विकास कयलक यए जकरा कारण हमरा सभकेँ बहुत सुविधा भेल हमर सभके गामसँ प्रखण्ड रानीगंज जायमे बहुत दिक्कत होइत रहै खास कऽ कऽ बरसातके समयमे लेकिन हुनकर योगदानसँ सभ जगह पुलसभ बनि गेलनि यए रोडसभ भी बहुत नीक सभ बनल जकर कारण हमरा सभकेँ आब जायमे कोनो दिक्कत नहि होइए गाड़ीसभ भी चलैए हमर सभके क्षेत्रसँ कभी कतहु प्रखण्ड जिला जायके लिए हर समयमे गाड़ी मिलैए हुनकर योगदानक कारण ही हमरासभ थाना पुलिस या ककरो सहायता लय लेल चाहै छी तऽ तुरन्त मिल जाइए हॉस्पिटलमे भी कोनो दिक्कत होइए तऽ तुरन्त मदति करैए या दिक्कत रहै छै ओकरा सूचना दै छियै तऽ ओकरा दूर करैए दिक्कतकेँ हमर सभक सांसद प्रदीप सिंह बहुत नीक लोक यए सभसँ हिलल मिलल रहैए आ बीच बीचमे गाम सभ आबैए घूमय फिरैए यदि कोनो दिक्कत होइए तऽ ओकरा से दूर करयके प्रयास करैए लगभग दू तीन बेरसँ ओ जीत रहल तीन बेरसँ जीत रहल यए हमर सभके क्षेत्रसँ आओर अररिया जिलामे ओकर बहुत बड़ा योगदान छै हमर इलाकामे बिजली अनयमे भी ओकर योगदान रहलै खास कऽ कऽ हमरा सभके परसा हाट गामक लेल बहुत किछु कयलक जकर कारण ओकरा हमसभ बहुत धन्यवाद दै छी आ प्रयास करै छी कि आगे अबयवला समयमे भी हमसभ ओकरे सांसद बनाबी यदि सरकारके तरफसँ ओकरा टिकट मिलय तऽ प्रदीप सिंह भाजपाके तरफसँ सांसद बनल यए हमर सभके क्षेत्रमे एहि बेर फेर

क् किछु लोक जे छै हुनकर विरोधमे भी रहैए फिर भी ज्यादातर आदमी ओकर सम समर्थन करैए ओ हमर बहुत नीक लोक यए